असां मुंबई में रहंदा आहियूं त असां हिकु हंधि खां ॿिए हंधि वञणु ताईं असां ओटॉ रिक्शा जो इस्तेमालु कंदा आहियूं या त पोइ ट्रेन जो बि इस्तेमालु कंदा आहियूं टेक्सी असां ऑनलाइन बुक कंदा आहियूं हाणे त रिक्शा बि ऑनलाइन ते बूक थी सघे तंहिंखां पोइ वरी हिकु हंधि खां ॿिए हंधि वञणु ताईं मतलबु जल्दी पहुची वेंदा आहियूं घटि पैसनि में बि थी वेंदो आहे तंहिं खां पोइ वरी जामु सुठियूं सुविधाऊं हूंदियूं आहिनि फटाफटि पहुची वेंदा आहियूं हाणे त मेट्रोस बि निकिता आहिनि मॉनो रेल बि निकिती आहे जेके असांखे ट्राफ़िक जो खां बचाउ थियूं कनि असां मिन्ट में हिननि ट्रेनियुनि में फटाफटि पंहिंजे मंज़िल ताईं पहुची वेंदा आहियूं हिननि मां जामु सुख आहिनि असांखे